जी हाँ हम जानवरो की देखभाल करते हैं कुछ ऐसे जानवर भी पाले हैं जिनको हम स्वस्थ रखते हैं हमने पाले भी हैं और हम हमारी मदद के लिए हमने कहीं लोगो को भी हमारा पास रखा हुआ है और गाय भैंस तथा अनेक जानवर को जो ज़रूरतमंद जानवर हैं इनको हमने स्वस्थ रखने की बहुत कोशिश की है और ऐसे रखते रहेंगे किसी के बाप का भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा हम क्या करेंगे और हमने बहुत से जानवरों को पाला है और गाय के गाय को स्वस्थ रखने के लिए हमने गाय माता को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक अधिक घास घास पुस चारा और स्वस्थ रहने के लिए हमने अच्छे अच्छे देशों से अलग अलग नए नए चारा मंगाया है और उनको दवाईयाँ का भी सेवन कराते हैं जिससे वो बीमार ना हों उनको इजेक्शन विजेक्शन घरेलू चीज़ों का भी बहुत सेवन करवाते हैं जिनसे उनका कोई नुकसान नहीं हो इनकी मदद के लिए हमने कईं लोगों को भी रखा है जो उनकी देखभाल करते हैं सुबह शाम उनकी देखभाल करते हैं रखते हें और हमने एक बाड़ा है जो हमारे पीछे ग्राउंड है जिसमें हम गायों को रखतें हैं और हाइजेन भी बहुत अच्छे मेंटेन किया जाता है और हमने देखभाल के लिए कईं कईं लोगों के साथ मिलकर उनको दवाई इजेक्सन विजेक्सन द्वारा उनको सम्मानित किया है